जोंनि जायगायाव दा माइ फाथो बायदि बायदि मैगं थाइगं आबाद दिहुननाय जायो दाउ अमा फिसिनाय आरो लोगोसे बायदि बायदि बेसाद गोदान गोदान दिहुननाय माइ माइरंफोराबो गोदाननिफ्राय गोदान जायगानिफ्राय लाबोनानै गायफैनाय जायो जोंनि जायगायाव बांसिन माइखौनो गायो आरो गुबुननिफोरबायदि गम जुखाम गायनाङा जोंनि जायगायाव माइजोंनो बयबो सोलियो बयबो माइखौनो बोसोरसेनि जानायनि थाखाय मावो

माइनि अनगा गय बागान फाथै बायदि बायदि

बानायलांनो हमबाय

माखासे

बिफांफोरखौ खम गायो जोंनि जायगायाव जाया होननानै